टेकन'लजिया दावबायनाय ओमफ्राय थिकेत बुक खालामनाय हटेल बुक खालामनायाव अनेक गोरलै जादों जाहाथे जोङो जायगायाव थांनानै बानाय नाङा माने सोब अनलाइनजोंनो जायो ओमफ्राय इदिनो बास ओरै थिकेटनिबाबो जोङो गोरलैयैनो फनजोंबो बुंहरनो हायो आरो अनलाइनबो जोङो बुकिं खालामहरनो हायो माने सुबिदा जादों ओ गासिबो बिथिङावनोहाय टेकन'लजिया जेनबा जोंखौ सुबिदा खालामदों गोरलैसिन खालामदों जायगायाव थांनाङाखै जोङो माने न'निफ्रायनो सोब खामानिखौनो जोङो गोरलैयैनो मावनो हादों